नोंथाङा हादानाव रायजो जानानै बेसेबां कस्त'जों जादों आरो जानाया हाग्रा एवनांबाय बिफां बंला दाननांबाय दा हायालाय मोनदोंमोन दङ हायाबो थेर' बिगा हा दाबो दं आरो बे कस्त'यै मावना जाहैबाय जोङो आद नौ बोसोर नौ बोसोर फुरा ओमफ्राय नैबे बिहामजो हाबा जानोसैयावसो जों फैदों आरो दाबो दं हा हु गासैबो दा बेवहाय बिहामजोआ हाबा जाबाय फास बोसोर जानोसै बिहामजोआ दा गथ' गथाय गैया गावसोरनि अननायाव माबोरै जायो जों मिथिला खस्त'आलाय बिराद खस्त' जाबोबाय जों रायजो जाजेननायनिफ्रायनो नै दासो इसे फिसाज्ला इसे खामानि मोननानै इसे सुबिदा जालांदों आरो सुबिदायाव सुबिदा जालांबाय दा बिहामजोआलाय सानै सासे जुदा जाबाय सानैबो जानाय जाबाय जों दा उन्दैजों दं आरो रायजो जागासिनो दं जोंहाबो फिसाज्लाया साख्रियाव दंहैयो आरमि साख्रियाव

हादानाव थांनायाथ' बिराद मोजांमोन मोजाङालाय दा खस्त'नि जुनै दै गैयामोन आरो लोंनाय दै गैया आरो बोरायाबो बेमार जाबाय दै लायना होफैनो हाला जों दा बावहाय फैनाय जादों आरो थिखा एरि होबोयो दा हायालाय दं दा माबा होनो मोनबाय खाजोना एरि होनो मोनबाय सोरखार माबानि हा हाला मोनहैदोंमोन आरो जों सिरि मोनसे मोनसे थेर' बिगा थेर' बिगा दाबो दं हाया गय एरि जा गायखांबाय बागान एरि जाबाय दा थिखा आदि होयो आरो मावग्राफोरनो गामियाव दा उन्दै फिसाज्लाबो थांनो सम गैया आरो जोंबो थांनो हाला बोराय बुरै सानाय सुनाय जाबाय खस्त' जाबाय दा बिहामजोफोर अननानै ओंखाम दै जगायनो गोनां जाबाय दा जोंनि रायजोआनो बेनो मा खालामबावनो इसेबां मावना जाबोबाय जोङो हालो दैलो इसे बोसोरनिफ्राय जोङो हादान हुदान सिफायनानै फिसा फिसौ खांनानै आंनिया फिसाफ्रा गासै हौवाफोर साथाम हिनजावफोर सयजोन नौजोन आरो इसोरनि अननायाव जेबो दक्थ'र गैया अजा गैया ओरैनो मोजाङै मोजां जाजोबदों इसोरनि अननायाव आंहा जेबो माबा गैयामोन आरो दा सानाय सुनाय आथिं सानाय माबा सानायसो जालांबाय आरो बेमार आजार गैया बेराम आजार जानाय जाबाय हादान लाहैबाय बेवहायनो कस्त' मोनबाय दै रोगानानै जानांबाय हाग्रा बंग्रा मैदेर दौदेर दंबाबो जों गियाखिसै बै समाव जालांबाय कस्त'यैनो जासे जानानैबो जों नै सफैदों फुरानायाव मोजाङैनो भायग' मोजां जेबो जायाखैमोन दा इसोरनि अन्नायाव जोङो दासिमबो फिसा फिसौ बिया बारखोलायना होजोबनो हाबाय आरो दा गैला सासेबो बिया बारु होनांगौबो गैला जेबो गैला बे साख्रि मोनैयानो खांजोबनायमोन आरो बिनो जोबथा जाबाय जेबो खस्त' जायाखैमोन जोनोमफोराव नै दा बुरैनानैसो सानाय सुनाय सिं सानाय आथिं सानाय बिराद जालांबाय आरो जोंनि रायजो जानाया मा खालामनो फिसाफोर बिराद खस्त'यै जानांसिगोन थैसान्दिया थैसान्दि जालांनांसिगोन बिदिनो खस्त'यैनो ओमफ्राय अनो ना अना गावसोर दंसै जोंखौ फालन फुद्रन खालामनाया गावसोर दंसै